हो प्र प्रमुख सांस्कृत प्रभाव आहिनि जंहिंने उत्तर प्रदेश जे इतिहासु खे आकार ॾिनो आहे हुनमें आहिनि आगरे जो पेठो लखनऊ जी चिकनकला बरेली जो सुरमो इटावा जो गीहु अलीगढ़ जो तालो इहा हीअ उत्तर प्रदेश में हिक हिक प्रोडक्ट हिक हिक जिले में खूब मशहूरु आहे और हुतो हीअ ठही करे हर जॻह सप्लाए थींदो आहे जीअं लखीनपुर खीरे जो गुड़ हा त इहे सभु शयूं और पूरे उत्तर प्रदेश में भेजे वेंदियूं आहिनि अत उन खो पोइ बाहिरि बि भेजी वेंदी आहिनि